کھیلوں میں عورتوں کی نمائندگی بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اور عورت صرف گھر کے کام ہی کر سکتی ہیں اور کچھ نہیں جس وجہ سے وہ عورتوں کو کھیلوں میں نہیں بھیجتے اور عورتوں کے گھر کے کاموں میں مصروفیت اتنی ہے جس سے وہ اور کسی چیز میں دھیان نہیں دے سکتیں پر سرکار کو اس چیز پہ دھیان دینا چاہیے کہ عورتوں کو بھی کھیل میں زیادہ سے زیادہ حصہ دیں ان کو بھی مشہور ہونے کا موقع دیں